मां पंहिंजी लिखणीअ खां वधीक ग्रामर ते वधीक गौर कंदी आहियां छो जो अगरि ग्रामर में का बि ग़लती थी वई त सिट जी माना बदलजी वेंदी आहे इन जे करे उन्हनि ॿिन्हींनि ॻाल्हियुनि खे बैलेंस कंदी मां वधीक ग़ौर ग्रामर ते कंदी आहियां ऐं मां इहो सिखण जे लाइ किथे बि ॿाहिर को बि कोर्स जोइन न कयो आहे